मोसानायनि सोमोन्दै ओरैनोथ' मोसानायनि सोमोन्दै बुङोब्ला जोंनियाव गोबां इउथुब सेनेल दङ आरो टि भि चेनेलफोरबो दङ ओ जेरै दान्स इनदिया दान्स नाथाय बेवहाय थ्रेदिसनेलखौ मोसानाय जाया आरोना ओ हिन्दी सं निउ निउ माने गोदान गोदान हिन्दी संफोरखौसो जेनेबा बांसिन मोसायो ओमफ्राय नाथाय अब्लाबो आङो थ्रेदिसनेलखौ बांसिन मोजां मोनो मोसानोबो मोजां मोनो ओमफ्राय नायनोबो मोजां मोनो बर'फोरनावबो दाना गोबां इउथुब सेनेलफोर जों जायफोर इउथुब सेनेला ओ सोरबा बायदिया थ्रेदिसनेल माने मोसानायफोर माखासे दिन्थियो ओमफ्राय सोरबा बायदिया मोसानायखौनो जोंनो फोरमायनानै होयो बिदिनो गोबां इउथुब सेनेलफोर दं ओमफ्राय नाथाय जों बेफोरनिफ्राय नायनानै सिखायनाय जाया जोङो अबेबा मोनसे जायगायाव ज' जानानैसो ज' ज' जा जाय मोसायो सोलोङो ओमफ्राय बेफोरखौ मोसानोथाखाय जोंनाव मोनसे सासे थिसारबो गैया जों बिदिनो इउथुब सेनेलफोराव नायनानै सोरनिबा मोसानायखौ नायनानै बिदिनो सिखायो सोलोङो ज' ज' नों रोंनायखौ आंनो फोरोङो आं रोङिखौ बै फोरोङो बिदिनो सिखायलायो ज' ज' सिखायलायनानै जों बिदिनो अबेबा अबेबा जोंखौ कमपिटिसन एबा बादायलायनोबो लाङो ओमफ्राय लांनायनि गेजेरजों आरो खायसे खायसे जोंखौ थ्रेदिसनेल मोसानो जेरै बर'नि थ्रेदिसनेल होनोबा बागुरुम्बा दाउस्रि देलाय बिदिनो मोसाग्लांनाय बिबादि मोसानायफोरखौ गुबुनाव मोसाहैनो जोंखौ बायनानैबो लाङो थ्रेदिसनेल मोसानो आं जोबोद मोजां मोनो मानोना बेनि गेजेरजों ओ बर' हारिनि माखासे सिनायथिफोर सरजाबफानानै थायो नालाय थ्रेदिसनेल मोसानोबा जों माखासे समाव राफोद रुफोद जानानै मोसायोब्ला साबसिन नुयो आरो आंनिबा ओमफ्राय बिदिनो इउथुब सेनेलनि गेजेरजों आथिखालाव जों सिखायनोबो हायो ओ आरो गुबुनखौबो फोरोंनो हायो भिदिअ' बानायनानै बेबायदिनो गोबां फिसानिफ्राय लानानै गेदेर माखासे जोंनियाव बा बर'फोरनियावबो इउथुब चेनेल दं आरो दिनै बेयाव गोबां समाव बायदि रोखोमनि मोसायो नाथाय बिखौ जोङो बुंनो हायो आरोना जे खनफ्रोमबो मोसानायनि आयदाफोरा गुबुन गुबुन आरो गुबुन गुबुन मोनसे मिनिं थानानै एबा मोनसे ओंथि गोनां ओंथिखौ हमनानैसो जोङो थ्रेदिसनेलखौ मोसायो बिबदिनो गोबां समाव मोसानायनि अनगायैबो रोजाबनायफोराबो जोंनि दोरोंआरि महरै जोंनि गेजेराव सोलियो आरो ओमफ्राय सोलिनायनि गेजेरजों जोंखौ गुबुनाबो सिनायो माने गुबुन हारिया जोंखौ मोजाङै सिनायनो हायो जोंनि मोसानायखौ नुनाय लोगो लोगो एबा जोंनि सल' खननाय गान खननायखौ खोनानाय लोगो लोगो गुबुन हारिया मिथियोजे जे बर'फोरा मोसादों बा बर'फोरा मेथाइ खनदों बेफोरनि गेजेरजों आरो माने जों दाइरेगै बुंनो हायोजे मोसानाय जोंनि दोरोंआरि थ्रेदिसनेल मोसानायफोरजों जों माने जोंनि हारिनि सिनायथिखौ गुबुननि सिगाङाव माने गोरलैयैनो माने गोरलै राहाजों खोन्थानो हायो एबा दिन्थिनो हायो

बिदिनो गोदो जोङो बुंनो हायो एबा मोनसे थि हमनानै लानो हायि समनिफ्रायनो जोंनियाव दोरोंआरि मोसानाय एबा थ्रेदिसनेल मोसानाया सोलिबोदों आरो दासिमबो सोलिबोबाय दं नाथाय बुंनो हायो खायफा खायफा गामि गफाफ्राव बेफोरो जोबनानै थांबाय बा नुनो मोनलिया आरो अब्लाबो गोबाङैनो गोबां जायगायाव दं होननानै जोङो मोनथिनानै मोनो आरो गेदेर गेदेर जोंनि दिल्लीफोरावबो जोंनि बर'फोरनि मोसानायखौ बायनानै लाङो आरो बा जोंनि गुबुन हारिया नायनो थाखाय बेफोरबायदिनो गोदोनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव थामहिनबा बर'फोरनि गेजेराव बेफोर दोरोंआरि मोसानाय बेफोरखौ नुबोदों मोनथिबोदों लोगोसे गुबुन हारियाबो मोनथिबोदों गुबुनि हारिया मोनथिनाय होननाने बुङोब्ला जेरैहाय इउथुब सेनेलफोरनि गेजेरजोंहाय बांसिनै मोनथिनो मोनो

गोबां मोसानाय मुसुरनायफोरखौ जोङो गुबुननि सिगांआव इउथुब सेनेलनि गेजेरजों खोनथानोबो हायो आरो गुबुना बेनिफ्राय जोंखौ माने गुबुना बेनिफ्राय सोलोंनानैबो लानो हायो बेनोसै